ओ दानि ओनसोलावथ' टाउन सहराव थानाय सुबुंफोराथ' आबाद मावनानै जाया नाथाय जाय मानसिया गामियाव थायो बेफोरो आबाद मावनानै जायो बेफोरो मैगं थाइगं गायो जेरै मुला सबाइबिमा खुम्ब्रा जोगोनार आलु बायदि बायदि माबा आबाद खालामो आरोनो आरो जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला जों बर'फोरा माइ गायो आरोना आलदा आलदानि मा न' माबा जादु माबा रनजिट बिदि जाद जादनि माइ गायो आरोना जाहाथे जोङो बोसोरसे बे जाग्रा आदारखौ जानानै जोङो थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय गायो आरो जाहाथे जोङो बेफोर आबादखौ मावनानै टाउन सहरनि मानसिफोराथ' जेरै आबाद खालामा हिसाबै बिसोर बायनानैसो जायोनालाय जे जोंङो जोंनि जानायनि खिनिखौ दोननानै जोंनि आग्लायनायखिनि जे बारा बेफोरखौ फाननो फानो आरोना टाउननि मानसिफो्रनो जाहाथे जों गरफा गरनै रां मोननानै जों नखर सोलिनो हायो बेफोर नङाबा आलदा लामानि रां एसे मोन्देरनो हायो बेनि थाखाय जोङो फानो मायरंफोरखौ आरो मैगंफोरखौबो फानो जाहाथे टाउननि मानसिफ्राबोथ' जायोना बिसोरथ' गाया नाथाइ बायनानै जानो हायो बेखायनो जों गामिनि मानसिफोरा बेफोरखौनो गायनानै फाननानै गरसे गरनै रां खामायो